खेती ओ जे बागबानी हम कयलहुँ हँ अइ बेर जेना फूल लगेलहुँ गेन्दाके फूल लगेलहुँ गेन्दाके फूल पहिने ओ खेतके जोतलहुँ ओइ बारीके जोतिकऽ ओकरा माटि पकलै ओकरा तैयार कयलहुँ ओकरा पटेलहुँ ओकर बाद ओइमे बीया बाओग कयलहुँ गेन्दा फूल आओर तकर बाद जखन फूल चारि पत्ती पाँच पत्ती भए गेल तखन ओ फेर उखाड़ि कऽ दोसर जगह ओकरा खूब नीक जकाँ कोरि लेलहुँ एक फीट ओइमे बऽ पुरान गोबर देलियै गोबर देलाके बाद नया माटि देलियै माटि देलाके बाद ओ पौधा लगेलहुँ गेन्दा फूलके पौधा लगेलहुँ ओ पौधा एखन हमरा खूब फूल दए रहल यऽ बहुत सुन्दर सुन्दर लाल गुलाब पीला सभ रङ्गके फूल फुला रहल यऽ एखन हम ओइसँ बड़ खुशी छी आनन्दी छी ओइसँ भगवानोके हम फूल चढ़बै छी आओर थोड़ेक हम घरके आगाँमे यऽ तऽ ओइसँ ओकर हवासँ आओर प्रफुल्लित रहै छी हमसभ तै लए कऽ फूल तऽ हमसभ खेती बहुत ढङ्गसँ कए रहल छी ओकरा पहिनेसँ बारीके तैयार करै छी आओर तखन हम खेती करै छी